भारतांत कलाकाराक चड मान दिनात लोकांक दिसता की कलाकार जावप खूब सोंपें आमच्या देशांत डॉक्टर आनी इंजराक इंजिनियराक खूब म्हत्व दितात लोकांक दिसता डॉक्टर वा इंजिनियर जावप खूब कठीन पदवी मेडो मेळोवपा खातीर खूब कश्ट करचें पडटा तशेंच कलाकाराक इतले त्रास येवपाची गरज ना तशेंच कलाकारांचे जी जिवीत खूब सोंपें आसता कलाकाराक उणें लेखपाचें कारण म्हणल्यार तांकां शिक्षण नासतना नासल्या सदां सुद्दां ती बरें पयशे जोडटात